हाँ मेरी बैंक में बात हो रही है जी मैडम मैं बोल रही थी कि मेरे को मेरा माइनर अकाउंट खुलवाना है बैंक में हाँ तो मुझे आप बता दीजिए कि मेरे को क्या क्या डॉक्युमेंट लाना है अच्छा आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए ठीक है आधार कार्ड बताया और क्या बताया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

हाँ ठीक है तो ये सारे डॉक्युमेंट लिख लिए मैंने इनको इनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके आना है क्या कितनी कितनी फ़ोटोकॉपी लाना है एक एक अच्छा और दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हाँ फ़ोटोकॉपी पे साइन करना है नीचे है ना अच्छा तो ये अच्छा तीन चार दिन लगेंगे और फिर उसका मेरे को ए टी एम कब तक मिल जाएगा तीन चार दिन में अकाउंट खुलेगा और आठ एक दिन ए टी एम मिलने में लग जाएँगे अच्छा ए टी एम घर ही आ जाएगा एकाउंट खुलवाने के लिए मेरे को कल बैंक आना पड़ेगा हाँ ठीक है अच्छी बात है ए टी एम घर पे आ जाएगा आना नहीं पड़ेगा बैंक और क्या हाँ यइ पूछ रही थी मेरे को मेरा अकाउंट खुलवाना था ये मेरे सारे डॉक्युमेंट ले आऊँगी इनकी फ़ोटोकॉपी भी ले आऊँगी एक और दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कितने बजे आना है बैंक कब तक खुली रहती है लंच टाइम कब होगा हाँ तो तीन दो बजे लंच टाइम होगा तो लंच टाइम के बाद मैं आती हूँ मैं मेरा घर का काम करके हाँ ठीक है हाँ